अहाँ सभके जइसे बूढ़ पुरान छै तऽ चश्मा लगाए कऽ देखै छै जे जवान जहान छै ओ तऽ आँखिएसँ ने ताकतै कोनो दूरबीन थोड़े लगायल जायत देखयके खातिर तऽ लोक तरसै छै कहाँ किछु रहै छै तऽ जकर आँखि हलका झलफलाबै छै ओकर तऽ कोइ टेन्शने नहि छै जकरा रहै छै ओकरा कनि टा ओकर टेन्शन छै किएकि देखू देखयवला चीज छै तऽ बगल अगलमे तऽ हम देखबे ने करब नीक नीक चीज देखय लए मिलै छै सुन्दर सुन्दर पक्षी मिलै छै नीक घर घरमे कतेक चिड़िया चुनमुन रहै छै कतहु आओर ठमा रहै छै कतहु आओर ठमा रहै छै तऽ देखय लए मिलै छै जेकि बढ़िआँ लागै छै आइ तऽ कितना आदमी चश्मा लगाए कऽ देखै छै जे चीज नीक लागै छै ओ चीज तऽ चश्मो लगाए कऽ देखय लए मिलै छै बढ़िआँ बढ़िआँ सुन्दर सुन्दर चीज मिलै छै देखय लए एहिसँ बूढ़ पुरान छै तऽ चश्मा लगाबै छै जवान जहान छै तऽ अइसे ही देखतै ने जहाँ चश्मा लगा कऽ छोट चीज छोट चिड़िया देखयमे नीक लागै छै आओर रङ्ग बिरङ्गके पक्षी मिलै छै देखय लए नीक नीक पक्षी पशु पक्षी रहै छै पशु तऽ अलग भए गेलै पक्षी अलग भए गेलै जे कि हर गाछ वृक्षमे रहै छै से देखय लए मिलै छै सुन्दर सुन्दर गाँव घरमे रहै छै ओसरा धापपर बैठल रहै छै ओहो मिलै छै देखय लए आओर मिलै छै सभकिछु बढ़िएँ मिलै छै तऽ जे बूढ़ पुरान छै तऽ ओ चश्मा लागाए कऽ देखतै जे नहि छै तऽ ओ जवान जहान छै तऽ ओ देखबे करतै इएह खातिर कहै छियै लग अयलाके बाद नीक लागै छै